साढ़ै इत्थै इक खूह् हा ते उत्थुं दा पानी खिच्चना हा ते ओह् नां ओह् पानी खचोंदा नी ऐ ते बिजली दा बी कोई साधन नी ऐ जेह्की अस मोटर लाइयै खिचचै ते फ्ही केह् करना इस बास्तै कोई साधन नी कोई लब्भा दा ते चलो दिक्खने आं हून कि'यां केह् करना ऐ हून कोई कुतै बिजली दा कोई साधन बनी जाह्ग ते फ्ही असें मोटर लाइयै गै खिच्चना ऐ पानी मोटर लाइयै गै पानी थ्होंदा ऐ सारा फिर खेतां खुतैं बी पाना होऐ ते फ्ही बड़ी मुश्कल पौंदी नी ते चलो जेल्लै मोटर लग्गी जाह्ग ते असें थोह्ड़ा अराम होई जाह्ग मोटरे कन्नै एह् होंदा कि पानी शैल खचोई जंदा अराम कन्नै दूरा दूरा पानी किन्ना ढोना होंदा फ्ही तां करियै मोटर लाना बड़ी जरूरी होई गेदी बिजली बी बड़ी जरूरी ऐ तां गै मोटर लग्गनी इ'यां थोह्ड़ी फ्ही मोटर लगदी ऐ मगर ग्रांऽ आह्ले लोक मरी जंदे खिच्ची खिच्ची पानी पानी नी थ्होंदा बड़ी मुश्कल पौंदी ऐ घड़ी किश कम्म करने होंदे कदें किश कम्म करने होंदे खाल्ली इ'यै कम्म थोह्ड़ी करने होंदे ऐ बी खूहे दा पानी बड़ा मुश्कल होई जंदा थ्होना हां कन्नै कन्नै होंदा पानी ते बालटी नी पुज्जदी पानी दूर जंदा उठी ते बालटी नी जंदी अग्गें